हैलो हेलो भैया ओला कैब से बात हो रही है जी भैया हम लोग को आपके एरिया में थोड़ा घूमना था सरगम सागर लेक तो भैया उसके लिए आपकी कैब का कॉस्ट पता करना था कितना कुछ खर्चा आ जाएगा आपके इस एरिया में घूमने के लिए हाँ हाँ भैया मैं ऑफलाइन ही करना चाहूँगा क्यूंकि ऑनलाइन में क्या है ना थोड़ा रेट ज्यादा आ जाता हैं और उसमें थोडा जी एस टी वाला प्रॉब्लम भी रहता हैं तो मैं चाहता हूँ कि ऑफलाइन अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा जी जी हाँ हम लोग चार लोग हैं मुझे मिला के चार लोग जी हाँ जी हाँ नही नही उस के आसपास के एरिया में अगर कोई मंदिर अच्छा सा मंदिर हो तो आप मंदिर भी घुमा घुमा दीजिएगा हमें जी बिल्कुल फिर तो यह सही रहेगा जी जी भैया जी हाँ

जी भैया तो भैया इसमें कितना समय कुछ लग जाएगा आप कुछ एक्सपेक्ट टाइम बता दें

जी भैया जी भैया जी भैया तो भैया कल की बुकिंग रखना हैं सुबेह सात बजे की जी भैया उसी के आसपास वाले एरिया में ही हैं मैं साकेत नगर में आप साकेत नगर मुझे लेने आ जाइएगा बी फोर्टी थ्री साकेत नगर भोपाल जी भैया जी जी जी जी भैया धन्यवाद